میں نے دوسری چیز اپنی زندگی میں پہلی بار جو خریدا تھا وہ ہے سائیکل سائیکل ایک بہت ہی بہترین چیز ہے سائیکل سے آپ اکسرسائز ورزش بھی ہوتی ہے دل کی دھڑکن بھی بہتر بنتی ہے سائیکلنگ کرنے سے سائیکل چلانے سے عضلات بھی مضبوط بنتے ہیں اس وقت جب میں نے سائیکل خریدا تھا تو میں دوستوں کے ساتھ ایک اور دو دوستوں کو بٹھا کر کے ہم لوگ سیر کرنے جاتے تھے وہاں پر لطف مناظر کا لطف اٹھاتے تھے اچھے اور خوشگوار ماحول کا لطف اٹھاتے تھے دور دراز جا کے سائیکل پر ہم لوگ بہت مزے لیتے تھے ہاں لیکن سائیکلنگ کے سائیکل سواری کے کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے اگر بہت زیادہ ٹریفک ہے بھیڑ والے علاقہ میں گیے تو دشواری ہوتی ہے سائیکل چلانے میں اور سائیکل سے بہت زیادہ طویل سفر نہیں طے کر سکتے ہم لوگ زیادہ طویل سفر کرنے سے بھی عضلات میں درد ہوتے ہیں جسم میں تکلیف ہوتی ہے جوڑوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے